हाँ भैया सागर स्टेसनरी से बात कर रहे हैं भैया हमें थोड़ा सा स्टेशनरी का सामान ऑर्डर करना था आपके यहाँ से बल्क में चाहिए है थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए है हाँ तो अब तो आप ना लिख लीजिए भैया हाँ मुझे भैया सेलो पेन चाहिए सेलो पेन का डब्बा चाहिए ठीक है हाँ सेलो पेन के डब्बे चाहिए दस जी अप्सरा पेंसिल चाहिए मुझे पाँच डब्बे हाँ हाँ और भैया मुझे चाहिए नोटबुक नोटबुक्स चाहिए मुझे कम से कम पचास नोटबुक चाहिए मुझे क्लासमेट कम्पनी की हाँ हाँ भैया पचास नोटबुक चाहिए कम से कम ठीक भैया बड़ी ही दे दीजिएगा हाँ हाँ हाँ ए फोर साइज में मुझे इरेजर चाहिए नटराज की ये भी आप लिख लीजिए कम से बी बीस डब्बे लिख लीजिए

हाँ हाँ बीस डब्बे लिख लीजिए रूलर चाहिए मुझे स्केल स्केल के लिए आप लिख लीजिए भैया कम से कम क्या बोलते हैं दस एक डब्बे लिख लीजिए हाँ हाँ भैया नटरा प्लास्टिक प्लास्टिक का स्केल चाहिए मुझे तो हाँ आप लिख लीजिए बाकि हाइलाइटर चाहिए मुझे तीन अलग अलग कलर में वो मुझे चाहिए तीनों अलग अलग कलर में दस दस दस मतलब तीस इन टोटल ठीक है आप वह कोई सा भी कलर के भेज दें ठीक है भैया मुझे कैची चाहिए कम से कम पंद्रह बीस और आप मुझे ये बता दीजिए कि आप मुझे डिस्काउंट कितना दे देंगे इसपर

हाँ भैया सारे सामान पे हमको भैया दस बीस पर्सेंट डिस्काउंट मिल जाएगा ना ठीक है भैया फिर मेरा ऑर्डर डन कर दीजिए और मैं कल मैं कल आपकी शॉप से आर्डर ले लूँगा ठीक है भैया प्लीज़ सामान मतलब जल्दी टाइम पर डिलेवर कर दीजिएगा मेरे को मैं कल तीन बजे तक आ जाऊँगा दिन में हाँ मैं एडवांस पेमेंट आपको आप स्कैनर भेज दिए ओ दीजिए व्हाट्सएप पर मैं आपको एडवांस पेमेंट कर दूँगा जी जी व्हाट्सएप नंबर है जी जी जी जी जी जी सर धन्यवाद